दिक्खो महाराज टैक्नोलोजी दी गल्ल करां तां अस पैह्लें केह् स्कूल अस स्कूल पढ़दे ते अस नोट्स बनाई बनाई बनाई बनाई करना पौंदा हा याद ठीक ऐ अज्जकल दिक्खा तां महाराज बजार जाओ बजारा उत्थां नोट्स दियां कताबां थ्होई जंदियां पैह्लें भैं लिखी लिखी असें फ्ही उसी याद करना अज्जकल ते लिखा लुखा केह् नांऽ स्कूला दकानां रा नोट्स थ्होई जंदे पैह्लें केह् करना पौंदा कुतै चिट्ठी पाना पौंदी तां ओह् चिट्ठी पजानी कोई म्हीनें बाद पुज्जनी अज्जकल तां महाराज टैक्नोलजी आनलाइन कम्म चला दा हर इक चीज आनलाइन थ्होई जंदी बस टैक्नोलजी दा इ'यै फर्क ऐ कि पैह्लें जमान्ने दिक्खो महाराज कि किन्ना टाइम लगदा हा कुतै चिट्ठी गै पानी होंदी हा तां ओह् म्हीनें बाद पुज्जी जां नेईं पुज्जी ते डाकिया कश भेजदे नां ओह् महाराज बड़ा मतलब कि बड़ा लेट होंदा हा ठीक ऐ अज्जकल दिक्खो टैक्नोलजी हर इक कम्म आनलाइन कोई किश कोई आनलाइन सर्च मारा दा कोई किश जियां में तुसें इग्जैम्पल दित्ती कि स्कूल टाइम अस नोट्स बनांदे हे तां फ्ही ओह् नोट्स बनाइयै तैल्लू कोई म्हीने कोई दो लग्गी जंदे हे नोट्स बनांदे बनांदे फ्ही उ'नेंगी याद करना अज्जकल महाराज कताबां दकाना'रा थ्होई जंदियां नोट्स बने बुने दे ते एह् कम्म बैह्तर ऐ जेह्का टैक्नोलाजी दा बाकी ब बड़ी अच्छी असेंगी सहायता थ्होआ दी टैक्नोलाजी दे कारण ते